अहिड़ियूं चङियूं ई गेम्यूं आहिनि जेके असांखे फिज़िकल ऐं मैंटली फ़िट रखंदियूं आहिनि जीअं त हुन में असांजी क्रिकेट फूटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल रनिंग वॉकिंग कबड्डी खोखो हीअं सभु गेमू खेॾण खां असां फिज़िकली फ़िट रहंदा आहियूं ऐं असांजे सिहत बि ठीकु रहंदी आहे यही गेमू हेॾियूं असां मोबाइल में बि खेॾी सघंदा आहियूं जंहिं मां असांखे कुझु कुझु ॻाल्हियुनि में इफैक्ट बि थी सघंदो आहे जीअं त वधीक युस करण सां असांखे अखियुनि में तकलीफ़ निंढ घटि ऐं अहिड़ियूं चङियूं ई गेम्यूं आहिनि मोबाइल में बि जंहिं में असां हा कुझु सिखणु मिलंदो आहे जीअं त असांजो ब्रैन बूस्ट करण लाइ या नॉलेज वठण लाइ हीअं अलॻि अलॻि तरीक़े जूं गेम्यूं ईंदियूं आहिनि